کھیل بہت اچھی ہے کھیل ہم کو کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے کھیل ہم کو پسند ہے اور کھیلتے بھی ہے ہمارے یہاں جتنی بچے ہیں ہم سب ٹیم بن جاتے ہیں اور ایک ٹیم ایک کھیل کھیلتا ہے دوسرا ٹیم دوسرا کھیل کھیلتا ہے تیسرا تیسرا کھیل کھیلتا ہے ہم تمام لوگ کھیل کھیلتے ہیں کھیل کھیلنا ہمیں بہت پسند ہے ہم پڑھتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں ہر کام کرتے ہیں اور ہر کام کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں کھیلنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہم تمام لوگ کھیلتے بھی ہے صبح صبح ٹہلنے سے صحت اچھی ہوتی ہے اور ٹہلنا بھی چاہیے ہم تو بہت دور دور ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں اور ٹہلنے کے بعد بہت اچھا لگتا ہے اور ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت اچھا اچھا نظارہ دیکھتے ہیں اور بہت اچھی اچھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے اور اچھا لگتا ہے ٹہلنے کے بعد ہم تو ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں ہم پڑھتے بھی ہے لکھتے بھی ہے کھیلتے بھی ہے تمام چیزیں کرتے ہے کتنا لوگ کو دیکھتے ہیں کہ پڑھتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں اور کھیلتے نہیں ہیں بلکہ کھیلنا بھی چاہیے کھیل تو اچھا لگتا ہے ہم تمام لوگ کو کھیلنا بھی چاہیے اور کھیلتے بھی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کھیلتے وقت کوئی پریشانی نہ ہو کوئی دقت نہ ہو مطلب ہم کھیل کھیلیں اور ہماری کھیل کی تعریف ہو ہمیں ہماری کھیل کی اچھی اچھی باتیں ہوں کہ مطلب یہ لوگ بہت اچھا کھیلتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بہار کے ہر ایک بچہ کو کھیل پسند ہو اور ہر ایک بچہ کھیل کھیلنا چاہے کھیل کھیلنے سے اچھا لگتا ہے اور ہم کھیل کھیلتے بھی ہیں کھیل کھیلتے وقت اچھا لگتا ہے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں پرانی بات چیت سب ہو جاتی ہے اور ہم تمام لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ملنے کے بعد اچھا لگتا ہے کھیل میں تو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے ہمیں تو کھیل بہت پسند ہے اور ہمارے بہار کے بچے کھیل کھیلتے بھی ہے کتنا لوگ کو دیکھتے ہیں کہ پڑھتے لکھتے سوتے ہر کام کرتے ہیں اور کھیلتے نہیں ہیں کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے اور کھیلنا بھی چاہیے ہم تو کھیلتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہر ایک بچہ کھیلے اور کھیلتے بھی ہیں ہماری کئی ٹھو ٹیم ہے ہم کھیلتے ہیں اور کتنا لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کھیل نہیں اچھا لگتا ہے ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور ہم کھیلتے بھی ہیں ہم کھیلتے ہیں ٹہلتے ہیں سوتے ہیں ہر کام کرتے ہیں کتنا لوگ پڑھتے بھی ہی لکھتے بھی ہے ہر کام کرتے ہیں پر کھیلتے نہیں ہیں کھیلنا بھی چاہیے کھیلنے سے تو اچھی لگتی ہے اور کھیلنے سے ہر کھیل کھیلتے ہیں جیسے جتنا جتنا کھیل ہم کو یاد ہے پسند ہے ہر کھیل کھیلتے ہیں